असां नेरनि जेॾीमहिल खाईंदा आहियूं ससु मुंहिंजी ॾेराणी मां निराण त असां हिक ॿिए सां ॻाल्हाईंदा आहियूं कॾहिं कंहिं बारे में कॾहिं रोटीअ जे बारे में कि अॼु हे रोटी भाॼी सुठी ठही आहे कल्ह हीअ भाॼी कंदासीं और ॿी बि कहिड़ियूं ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि जेके असां पाण में कंदा आहियूं उन खां पोइ मंझंदि जो त हर कोई पंहिंजे कम में ई व्यस्त रहंदो आहे ऐं राति जी रोटी असां सॼो घर परिवार मिली करे खाई खाईंदा आहियूं मम्मी पप्पा भावर भाॼायूं ॾेराणियूं सभु मिली करे खाईंदा आहियूं पोइ पंहिंजी ॻाल्हियूं केॾीमहिल कुझु ॻाल्हि हूंदी आहे वीचारु हूंदो आहे हिक ॿिए सां ॻाल्हाईंदा आहियूं हिक ॿिए खे ॿुधाईंदा आहियूं अॼु हे थियो अॼु हे आहियो अॼु हे वियो अॼु हे कयोसीं अॼु सुबुह खां ई कमु कयोसीं अॼु हे अॼु असांखे हे मिलियो अॼु हो कयोसीं हे सभु असां ॻाल्हियूं हिक ॿिए खे ॿुधाईंदा आहियूं ऐं असां हिक ॿिए सां सुठे सां रहणु चाहींदा आहियूं